हाणे जमाने में जाम तरीका आहिनि इश्तेहारु करण जा जीअं त टीवीअ रस्ते मोबाइल रस्ते हिननि रस्ते जाम जाम रस्ते तरीका आहिनि ऐं असांखे जाम वणंदो आहे पहिरें हिकु दफ़ो मां टीवीअ में ॾिठो हुओ जाम इश्तेहारु जीअं ई फेयर एंड लवलीअ जो तीअं मूंखे बि दिलि पई थे भई मां वठी ॾिसां ऐं करे ॾिसां आज़माए ॾिसां त इहो मूंखे जाम वणियो तरीको ऐं जाम सुठो लॻो हरिओम